मुझे हमेशा परंपरागत तरीके ही पसंद आते रहे हैं लेकिन अगर हम आधुनिक युग की तरफ जाएं तो इसमें परंपरागत तरीके नष्ट होते जा रहे हैं अगर हम लेखन की बात करें तो पुराने समय में कागज और पेन से लिखा जाता था एवं आज के समय की बात करें तो यह कागज एवं पेन से लिखना धीरे धीरे कम होता जा रहा हैं एवं इन कागज एवं पेन की जगह लैपटॉप एवं मोबाईल ने ले ली है हम कुछ भी चीज़ें पेन के माध्यम से न लिखकर उसे टाइप करते हैं हाल के वर्षों में लेखन इस तरह पूरी तरह से बदल गया है एवं यह कागज एवं पेन पर निर्भर न रह कर पूर्ण रूप से मोबाईल एवं लैपटॉप पर ही निर्भर है अगर मेरी बात की जाए तो मुझे परंपरागत कागज एवं पेन से लिखना प्रिय है एवं अगर आधुनिक तरह से मैं कार्य करूँ तो मुझे लैपटॉप एवं मोबाईल से लिखना एवं कार्य करना भी पसंद है यह एक बहुत ही नया युग है जिसमें लैपटॉप एवं मोबाईल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं धन्यवाद